आमच्या वाठारांत लोकांक दर्या देगांचेर तळ्यांचेर ल्हान ल्हान दोंगुल्ल्यांचेर वचपाक खूब आवडटा कित्याक काय म्हणशी जाल्यार दर्यादेगेर उदक पळोवंक मेळटा थंय हवामान थंड आसता पांय बुडोवन थोडे जाण खाऱ्या उदकांत न्हातातय अशे तरेन आपलो एक आनंद जावं उमेद भागयतात तळ्येर वचून थंय थोडे गरोवंक बसतात थंय तेंका नुस्तें मेळटा म्हणून तो एक आवडीचो जागो थरता ल्हान ल्हान दोंगुल्ल्यांचेर वचून तुमकां तरेतरेची बारीक बारीक फळां मेळटा चुन्नां काण्टां अशें तरेची जी सोंपेपणी हेर कडेन मेळनात ती बारीक बारीक फळां तुमकां दोंगुल्ल्यांचेर सापाडटा हांसाळे मेळटात ते आतांच्या भुरग्यांक कांय खबर ना पूण दोंगुल्ल्यांचेर वचत जाल्यार अजुनूय ते मेळटात तेज्या भायर देवळां आसतात थंय वचून एक आपलो वेळ घालोवंक मेळटा देवाच्या सहवासांत रावूंक मेळटा अशे जायते वाठार आसात थंय लोकांक वचपाक आवडटात